हमरा मौसममे सभसँ नीक मौसम पसन्द यए जे बारिशके मौसम बारिशमे जे बारिश होइत छै पानि पड़ैत रहैत छै ओहिसँ बहुते चीजोमे फायदा मिलैत छै खेतो बाड़ीमे पानिके मौसममे आओर हमरा ई पानि बारिश ई बहुत पसन्द यए कि बारिशमे ठण्ढा ठण्ढा मौसम घरमे बैठू जेना चाय बनाउ चाय पकोड़ाके साथ खाउ नहायके मोन भेल तऽ बारिश्मे जाउ नहाउ अपन दोस्त आओरकेँ लिअ अपन सङ्गी साथीके लिअ पानिमे जाउ छपर छपर करू कुदैत फनैत बारिशमे बड नीक लगैत रहैए आओर बारिशमे छतसँ जे पानि टपकैत रहैत छै ओहिके नीचाँमे जा कऽ रहू जे केहन हुनकर अथी लगैत रहैत छै बारिशमे देखैत छियै बहुतेक लोककेँ बारिश पसन्द छै बहुते गोटाकेँ देखैत छियै जे पानिमे ओहि द्वारे हमरो बारिश बहुते पसन्द यए जे बारिश होइत रहैत छै ओहिमे नहायके मिलैत रहैए जे आओर ठण्ढा ठण्ढा मौसम रहैत छै अनेक प्रकारके सुविधा मिलैत छै पानि आओर जे पड़ैत रहैत छै देखइयोमे नीक लगैए आओर नहाइयोमे नीक लगैत रहैए आओर खेलैयो कूदयमे ओहिमे नीक लगैत रहैए पानि आओर कतहु अटकि जाइत छै तऽ ओहिमे जा कऽ कुदू फानू लेढ़ा जाउ नहाउ आ